हंजी अच्छा नड ऐ इत्थे होटल बी ऐ रोको चाह् पानी पिऔ रोटी खाऔ फिर दस मिन्ट रेस्ट करियै फिर जाऔ अग्गे पिच्छे मानसर गोविंद दा होटल ऐ रतन दा होटल ऐ किन्ने होटल चाहिदे हां शमशैर दा ऐ ओह् अग्गे नड्ड मुर्गा सब किश अंडा फिह् जो किश तुस जेहड़ा किश खाना हर इक बराइयटी मिली जंदी ऐ केह् खाना तुसे पंसद करना अंडा मीट मच्छी राजमां चाबल बेज खाऔ बेज खाऔ जो चाहिदा फिह अग्गे जाओ मानसर उत्थे घूमो शुमो मच्छली